दोकानमे समान लै छियै तऽ अच्छा दै छै किछु दोकानदार लेकिन किछु दोकानदार एना छै जेकि समान डूप्लिकेट दए दै छै जकरासँ कि जल्दी किछु समान खराब भए जाइ छै जेना कि इलेक्ट्रिकके सामान भेलै दसे दिन लए गेलियै तुरत खराब भए गेलै जेकि कोइ फेर आबै छै तऽ रिटर्न करै छै फेर नया दै छै फेर उहो खराब भए जाइ छै दोकानदारके तऽ कहल जाइ छै तऽ पैसा वापस करै छै जकरासँ कि प्रोडक्ट आबै छै लेकिन दोकानदार जानै कऽ नकली पुराना समानके ही पेन्ट करी कऽ नकली अथी डूप्लिकेट लगाए दै छै जकरासँ कि खराब भए जाइ छै जेकि ग्राहकके बहुत दिक्कत होइ छै एकरासँ कोनो नहि छै दिक्कत लेकिन नया सामानमे तऽ अच्छा दै छै किछु दुकानदार एहिना ओरिजिनल दै दै छै जेकि पाँच साल तक चलै छै ओकरासँ बहुत सुविधा दै छै आओर जेनाकि कंप्यूटर भए गेलै कंप्यूटरके तऽ अच्छा अच्छा दै छै किछु दोकानदार तऽ कम पुराना कम्प्यूटरके ही ठीक करी कऽ दए दै छै